अॼुकल्ह त इंटरटेनमेंट लाइ जीअं आहे मनोरंजन लाइ जामु माण्हुनि खे अपोर्चुनिटीस आहिनि मॉडलींग आहे शुटींग आहे जामु छोकिरियूं अॼुकल्ह मॉडलींग कनि थियूं ऐं शूटींग में बि वञनि थियूं पंहिंजो टाइम पास कनि वेठियूं उहे बि जीअं मिलेनि थो ऐं पैसो बि सुठो आहे अं पर चैलेंजेस जामु आहिनि छाकाणि त मॉडलींग अहिड़ी शइ आहे की हिक जेकी छोकिरी आहे चार पंज साल टिकंदी छाकाणि त उनखां पोइ ॿियो नओं मॉडल ईंदो इन करे बस इहा जामु चैलेंजेस जो आहे क कहाणियूं आहिनि